हैलो हैलो में अपनी दकान आस्तै तिन चार पेटियां चाहिदियां सेब गी सेब आस्तै थुआढ़ा मतलब कनेही अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा ते तुगी इन्ने रपेऽ च गै देई ओड़दा ओह् बस गेदे दकान उप्पर अच्छा अच्छा मिगी चाहिदियां चार पंज अपनी दकान आस्तै कोई निं कोई निं कोई निं आह्गी अं'ऊ कुतै में टेस्ट करियै लैङ में तिन चार लैनियां में अपनी दकान आस्तै बेचने आस्तै ठीक ऐ ठीक